ہیلو

جی بھائی صاحب جی جی بھائی صاحب مل جائے گا جی مناسب دام مل جائیں گے آپ کو وہ شام تک ریٹ ملے گا آپ کو آپ آ جائیے ٹھیک ہے مل جائے گا بھائی صاحب آ کے بات بیٹھ کر ہو جائے گی آ جائیے آپ تشریف لے آئیے دکان پر مل جائے گا اچھے ریٹ میں دیں گے بالکل فریش بالکل فریش ہوگا بھائی صاحب آپ کے سامنے ذبح کر کے دیں گے ان شاء اللہ ٹھیک ٹھیک ہے آئیے بھائی صاب ویلکم اوکے